हैलो हां जी हां जी नमस्ते ताई जी बस ठीक ताई जी ते एह् बस सारे सारे ठीक सारे ठीक ऐ जी जी जी सारे ठीक सारे ठीक ऐ सब सब ठीक न में फोन तां कीते दा हा एह् जेह्ड़ी पिच्छै कंध दिक्खो हां ऐ साढ़े तुं'दी जेह्ड़ी मिलदी कंध ऐ एह् हां हून एह् जेह्ड़ी बरखा शरखा आइयां ते एह् मिगी सेही होंदा टुट्टा दी ऐ एह कंध अद्धी ते टुट्टी बी गेदी ऐ तुसें खरा ध्यान दित्ता ऐ जां नेईं दित्ता

हां ते एह् हून टुट्टी ऐ ते हून केह् कीता जा भला मिस्त्री सद्दचै ते कराचै ठीक जां नेईं अच्छा हां जी हां दस्सना पौना ऐ हां जी हां जी हां जी हां जी ताई जी हां जी हां जी हां जी हां जी हां हां ओह् ते

अच्छा ठीक ऐ फ्ही कल शुरू करने आं एह् कम्म भला ठीक ऐ नी चलो ठीक ऐ फिर ठीक ऐ ताई जी अच्छा